जी हाँ मैं एक यात्री बस का वर्णन कर सकती हूँ मैं भोपाल जा रही थी तब मैंने एक बस को हाथ दिया तो वह बस रुक गई और फिर मैं उस बस में उस बस में चढ़ी मैंने वहाँ चढ़ कर देखा कि बस चालक की सीट बस चालक की सीट में बहुत ही सुविधा थी और जैसे ही कि विकलांग लोगों विकलांग व्यक्ति के लिए तीन अलग सीटें थीं और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी सीटें थीं और जो गर्भवती महिला थीं उनके लिए भी बहुत मतलब उनके लिए भी सीटों की व्यवस्था अच्छी अच्छी आरामदायक सीटों की व्यवस्था की गई थी और मैंने बस में वहाँ बहुत सारी सुवि सुविधाएँ देखीं जैसे कि उन हाँ उस बस में फ़र्स्ट ऐड बॉक्स रखा हुआ था मनोरंजन के लिए साधन साधन थे जैसे कि एक एल ई डी लगी हुई थी और और उसमें सी सी टी वी कैमरे भी लगे हुए थें मैंने उस बस उस उस बस की सीट जितनी भी सीटें थीं सब मुलायम आरामदायक थी वहाँ की जो खिड़कियाँ उस बस की जो खिड़कियाँ थीं वो वो भी बहुत ही अच्छी थी कि यदि कोई बच्चा बच्चा वक वह खिड़की खोले तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चोट न लगें सीटें सारी अच्छी थीं और ऊपर स्टोरेज वाहक चालक वहाँ पर सामान स्टो स्टोर करने के लिए भी बहुत जगह थी जिससे सामान आसानी से रखा भी जा सकता था और निकाला भी जा सकता था और और बस बस में बस में बहुत ही अच्छी सुविधा थीं और बस के जो टायर थे जैसे कहीं कहीं की बसें होती हैं कि बहुत ही बहुत ही कटर कटर करती थी लेकिन उस बस उस बस में बस वो उस बस में उसके टायर भी अच्छे थी जिससे वह आवाज़ नहीं करती थी और वो बस का जो लाऊड स जो वो बस का जो स्पीकर स्पीकर हॉर्न था वह भी बहुत मतलब उसमें नए नए प्रकार के हॉर्न बज रहे थे गाने बज रहे थे और वह बस बहुत ही अच्छी थी जिससे मुझे सफ़र का बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वहाँ पहुँच गई ज जहाँ मैं जाना चाहती थी और बहुत में बस डबल सीटर थी जे और कुछ बस के मैं नाम भी बता सकती हूँ जैसे बर्मा बस शिव शक्ति और भी बहुत बसें हैं और दह डबल सीटर स्लीपर जो बस होती है उसमें मतलब दो फ्लोर होते हैं एक फ्लोर व्यक्ति जो बैठने बैठ कर यात्रा कर सकता है और ऊपर वाले जो फ्लोर में यात्री जो होते हैं वो उसमें आराम से सोने की भी उसमें व्यवस्था रहती हैं तो मैंन और वह बस डीजल से चलती हैं और मैंने बस में बहुत अच्छा अनुभव लिया है बस आरामदायक थी